दोस्त साथ दोस्त साथ कहीँ जाय कऽ अच्छा लग अच्छा जाइ कऽ अच्छा लगै छै किएक दोस्तके साथ जाइ छियै कहीँ भी मजा हरचीज हँसी ठिठोली होय सकै छै जेना खाना पी किछु भी खाय सकै छी चाहे गार्जियन साथ जाइ छियै गार्जियन साथ जाइ छी हरचीजके डर डर लगै छै कि मङ्गबै कि देतै नहि देतै हमेशा अथी रहै छै फ्रेंड साथ छियै मौज मस्ती हरचीज करै छियै चाट चाउमिन जहाँ जे चीज छै से गार्जियन साथ जेबै ई नहि अच्छा लगै छै ई खराबी करतौ ई नहि खयबिही ई नहि अथी करबिही मगर फ्रेंडके साथ जाइ छियै तऽ ओतना किछु अथी नहि रहै छै जे मन रहै छै से खाइ छियै कोइ टेंसन अथी नहि रहै छै घूमय लए भी हरचीज कहीँ भी जाइ सकै छी कोनो टेंसन नहि रहै छै कि मगर गार्जियन कभी जाय लए नहि दै छै कि दोस्तके साथ एना हरचीज की केना जेतै कि खेतै नहि खेतै तबियत खराब ठीक छै ठीक होतै गार्जियनकेँ ई रहै छै ककरो सहेली साथ जाइ छियै तऽ ई रहै छै डर रहै छै की कि हम बच्चाकेँ देख पयतै कि नहि देख पयतै ओतना अथी रहै छै मगर गार्जियनके साथ जाइ छियै तऽ ओसभ डर नहि ने रहै छै गार्जियन पास ओहिसँ दुनू दोस्त दोस्तीके साथ भी जाय लेल नहि दै चाहै छै मगर ई होइ छै दोस्तके साथ बहुत मस्ती आबै छै हरचीज कि ओकरा साथ इन्जॉय करि सकै छी जेना आदमी कहीँ भी घूमय लए कहीँ कोनो कहीँ गेलियै घूमय लए जेना भए गेलै अभी एतय गेल रहियै आ पटना पटना राजगीर घूमय लए दोस्तके साथ बहुत टीचरके साथ बहुत मस्ती आयल रहै बहुत मस्ती आयल रहै कि हरचीज देखनाइ उखनाइ खर्चनाइ ई रहै टीचर टीचर भी देखै रहै की स्टुडेन्ट किधर गेलै नहि गेलै मगर ओतना तऽ स् ओतना तऽ अथी नहि छै मगर ई भी ओ टीचर भी साथ अयलै दोस्तीमे ओतने मजा अयलै जेतना गार्जियन मजा नहि कभी आबै छै ओतने टीचर साथ अथी शिक्षक साथ जाइ तैओ शिक्षकके साथ जाइ छियै तबपर भी उतने अथी रहै छै मगर तैओ तनी डर रहै छै मगर दोस्तीके साथ जाय दोस्तके साथ जाइ छै कोनो टेंसन कोइ कोइ अथी नहि रहै छै कि कहीँ भी जाय सकै छी दोस्तके साथमे अथी किछु कोइ बात नहि रहै छै मगर ई छै मस्ती बहुत आबै छै दोस्तके साथ उतना अथी नहि रहै छै कि अभी गेलियै एकदिन मार्केट गेल रहियै दोस्तीके साथ बहुत मजा ज्यादा घुपचुप ज्यादा रहै छै मगर गार्जियनपर तनी अथी रहै छै घुपचुप ज्यादा अच्छा लगै छै घुपचुप जैसे दोस्तके साथ हम जब जाइ छियै तब खाइ छियै घुपचुप घुपचुप खायमे अथीमे चाट भी जैसे गार्जियनके साथ हइ घुपचुप खयबिही सड़कपर आए बाए मिलै छै मगर दोस्तके ओसभ मतलब नहि ने रहै छै कहीँ भी खाय सकै छी उतना कोइ टेंसन नहि रहै छै मगर गार्जियनके साथ जयबिही तऽ हरचीजके टेंसन हइ ओ नहि खयबिही ओ उएह मिलतौ उएह मिलतौ उतना टेंसन गार्जियनके साथ ज्यादा अथी लागै छै मगर दोस्तके साथ जाइ छियै तऽ कोइ प्रभाव कोइ प्रोफिटे नहि पड़ै छै हरचीज प्रो